आङो बे फैसाखौ आगोलाव फिसा खांनाय समाव हाथाय बिदिनो हाथाय जानानै खरस खालामनानै थाइसे थाइनै आग्लायनायखौ आङो बे न' खुन्थिया औवा हासुंखौ हाफ्लंनानै एसे एनै दिनै थाइसे गाबोन थाइनै बुथुम बुथुम सोनानै दोनोमोन मानो होनोब्ला बे फिसाफ्रा माबा मोनसे जायोबा बिखौनो आं दानफ्लंनानै लोमजाबा साजाबा सिकिसा खालामगोन होननानै आङो दोनथुमोमोन दा बिनि गेजेराव मानसिफ्रा बुङो नालाय बिदि थाखा फैसा बुथुमबा दोनथुमबा न'खराव बेराम आजारा बारा जायो होन्नायखाय आं दा बिखौ दानफ्लंजोबनानै जेनेबा आङो माखासेखौ आङो बिदिनो हाथाय खरस जाबाय बा आं गाननाय जोमनाय बायबाय आरो माखासे आं बेंकआव दोनहैबाय आर नै दाख्लैसोना आङो दुइ हाजार दुइ हाजार नथ गोदान ओंखारनायाव बिखौथ' आं बिराद मोजां मोननानै दोनथुमदोंमोन सैद' हाजार जाबायमोन ओमफ्राय बिखौ दा हा होनबाय मबाइलावबो हरदों नामानो दुइ हाजार फैसा सोलिला होननायखाय आङो बिखौ बुथुमनानै माबानानै बेंकआव दोनहैनायाव आं बेंक मेनेजारफोजों दाखालि जा सोंजाखांबाय आयं नों बिखौ मोजां मोनना दोना ना माया होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय बिखौ आं होनदों आं बिराद मोजां मोननानै आं बिदिनो न'आव बिदिनो जमा मोनबानो मोनबानो खालामनानै दोनदोंमोन ओमफ्राय दा सलिला होननायखाय आं नोंसिनाव सोलायनो फैबाय होननानै बुंदों आरो आं बेबादियैनो आङो माबा खालामनानै बेंकआवबो माखासे दोनहैदों आरो सासे कनट्रेकतर फैसा बिफैनायाव माखासे हरनाय जादों आरो आं बे दुइ हाजार दुइ हाजार नथखौ नै दाख्लैसो बावाखै सैद' हाजारमोन बे फैसाखौ आंङो बेबायैदिनो सोलायजोबनो हाबाय आरो दा